हेलो ज्ञान जी बजैत छलौँ हेँ कतय आयल छलियै यौ हँ हँ किया यौ की भेल सहरसामे एहन जे अहाँसभके

हँ हँ कोशीके तऽ बड्ड नाम सुनने हइ अच्छा हरेक साल आबि जाइत छलैए किया यौ मतलब एहन स्थितिमे जीबैत छलियैए अहाँसभ आँय हउ आबू हमरासभ तरफ रहब की कोशीकेण पकड़ने अहाँ रहबै एनाहिए दहाबैत रहबै हँ ई तऽ होयबे छै तऽ आरो कोनो विपत्ति आबैत जाइत छलै की अच्छा किया धा धान गहुँमसभ होइए कि नहि यौ अहाँके ई फसल विपत्तिके कारण ई तऽ छेबाके छै ई जे कोशीके जे बाइढ़ अबै छै तऽ अहाँसभके इलाकामे तऽ खेतीबाड़ी तऽ बहुत त्रस्त रहैत हैत आ ओ जे भैँ अहाँके जे भैँससभ रहए ओहोसभ दहा गेल की हेबै करै वाह वाह देखियौ ई जे भगवती करैत छथिन अहाँसभके गाममे गाममे इएह ने छथि यै मतलब तारा माइ नहि यौ अहाँसभ जे छियै सुनियौ ने अहाँसभ एकटा हस्ताक्षर अभियान निकालू आरो कोशीके जे बाढ़िके जे समस्या यए तऽ ओकरापर एकटा अहाँसभ सरकारकेँ नोटिस दियौ जे बाँध बनायत नहि तऽ ई स्थितिमे कतेक दिन जीबैत रहबै हँ हँ ठीके यए तहन अहाँसभ जीबू फेर करब बुझलियै हँ हँ करू जोगार गुजारा कहुना ई कोशीमे ठीके यए नहि यौ बचबे करबै तारा माइ छथि राखू